مولانا سید ابوالحسن علی ندوی وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعلیٰ نتیش کمار بیرسٹر اسد الدین اویسی ڈاکٹر شفیق صاحب